नमस्ते मैम जी मैम मैं आपके कॉलेज में पढ़ती हूँ मैं बी एससी सेकेन्ड इयर की छात्रा हूँ और मेरे पापा का इस समय ट्रान्सफ़र हो गया है कानपुर तो इसलिए हम लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा क्या मैम हमको टी सी मिल सकती है क्योंकि वहाँ जाएँगे तो हमें टी सी की ज़रूरत पड़ेगी दूसरी जगह नाम लिखवाने के मेरे पापा बैंक में थे उनका ट्रान्सफ़र हो गया है कानपुर जी मैम

मैम क्या करें अब ट्रान्सफ़र हो गया है तो जाना तो पड़ेगा ही सबको सभी लोग जा रहे तो हम अकेले कहाँ रहे पाएँगे इसीलिए मजबूरी है हमारी कि हमको जाना पड़ेगा वहाँ वहीं एडमीशन भी कराना पड़ेगा इसीलिए मैम हम चाहते हैं लेकिन क्या करें मैम पापा से बोला था बोले ट्रान्सफ़र तो नहीं रुक सकता है क्या करें इसलिए मजबूरी है हमारी मैम बताइए हमें टी सी के लिए क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा क्या क्या लगेगा उसमें मैम क्या करें हम मेरी मजबूरी है मैम हम तो चाहते थे कि पूरा प्रोसीजर करके ही यहाँ से जाते पूरी डिग्री लेकर बी एससी फ़ाइनल की लेकिन मजबूरी है अब ट्रान्सफ़र हो गया तो जाना तो पड़ेगा ही इसीलिए हम आपसे बोल रहे थे कि हमको टी सी की ज़रूरत है ठीक है मैम हम पापा को देखो पापा से बात करते हैं फिर उनको लेकर आते हैं फिर जैसा होगा फिर बताते हैं हम एक दो दिन में आते हैं आपके पास ठीक है मैम नमस्ते